ہلو جی میں بتائیے آپ کیا خدمت کروں آپ کی بتائیے جی بتائیے کتنے فٹ کا ہے سر جی سر اور اور مطلب کیا کمرہ ڈلوانا ہے خالی سر آپ کو سر بیس بیس بائی بیس فٹ کے کم سے کم بارہ گارڈر لگیں گے سر اینٹیں بتیس سو سے پینتیس سو اینٹیں لگیں گی سر اور گارڈر بارہ بارہ بیس بیس بیس بائی بیس کے بارہ گارڈر بتیس سو سے پینتیس سو اینٹیں اور چوکے سر سو چوکے لگ جائیں گے آپ کے سر دو دو دو گاڑیاں آپ ریتا منگا لیجیے گا اور دس سے پندرہ بوری سیمنٹ کی اینٹیں سیمنٹ منگواؤ سیمنٹ منگوا لیجیے گا اور اینٹیں تو میں نے بتا ہی دی ہیں آپ کو سر لیبر چارجز تو ہمارے پینتیس ہزار لگیں گے ایک میں لگوں گا دو میرے لیبر لگیں گے ساتھ میں ہم لگ جائیں گے سر یہ مناسب ریٹ ہے سر چاہے آپ کہیں بھی پتا کر لیں ادھر سے نام بہت مناسب ریٹ ہے یہ آپ کے آپ کیا دے سکتے ہیں سر یہی کم سے کم پندرہ سے بیس لگ جائے گے زیادہ سے زیادہ جی آپ کو کب تک چاہیے آپ کو جلدی تو نہیں ہے کوئی سر ابھی تو میں ایکچولی کہیں اور بزی تھا تو مطلب وہاں پہ دس پانچ دن کا کام اور ہے وہاں سے فری ہو کر میں پھر آپ کے پاس آؤں گا تو کم سے کم بیس دن تو مانیے مان کے چلیے آپ

کام بڑھیا ہے سر آپ کسی سے بھی معلوم کر لیجیے باقی سر اسٹیمیٹ آپ کا جو ہے کم سے کم ایک سے سوا لاکھ کے بیچ میں آ جائے گا ٹوٹل میں نے بتا دیا آپ کو جی اچھا اچھا ہاں سر ہمارے کام کی تعریف ہے ہم ایک نمبر کام کر کے دیتے چالو کام کر کے دیتے نہیں ہم سر ٹھیک ٹھیک ہے سر پھر مجھے بتا دیجیے کب سے آنا ہے چلیے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے